पेट्रलनि बेसेन बारायनायाव गोबां खहा जादों मा होननानै बुङोब्ला प्रेट्रलनि दाम बारायनाय लोगो लोगो गारिफ्राव गाखोयोब्ला ससे लामा गाखोब्लानो गोबां रां लानाय जायो गोजान लामा हान्थिनायाव गोरिब सुबुंफ्रा बिराद खस्थ' मोनदों प्रेट्रलनि बेसेन बारायनाय लोगो लोगोनो ससे लामा गारि गाखोब्लानो गोबां रां लायो आरो प्रेट्रलनि बिबांआ बारायनानै गोबां खामग्रा मुआ बाहायनायनि थाखाय आबहावायाबो गाज्रि जादों मानोना गोबां बेफोरबायदि खामग्रा बुस्तुफ्रा जोंनि आबहावा बिफां लाइफां बेफोरखौ गाज्रि खालामो जेब्ला जोंनि आबहावाया गाज्रि जागोन अब्ला जों सुबुंनि देहायाबो मोजां जानाय नङा मा होननानै बुङोब्ला जों बिफां लाइफां आबहावानिफ्रायसो जों अक्सिजेन गेसखौ मोननो हायो बे बिफां लाइफां आबहावा आबहावाया गाज्रि जायोब्ला सुबुंफ्रा थांना थानायाव हां लानो थाखाय गोबां ख्स्थ' मोनगोन आबहावाया गाज्रिद्रायोब्ला नांगौबायदि थासारि सुबुंफ्रा मोननाय नङा आबहावाया गाज्रि जानाय लोगो लोगोनो गोबां खहा जाबोदों जाउनाव जे जायगायाव बिफां लाइफां गैया बि जायगायाव बे जायगायाव बोथोरफ्रा गुदुं जायो आरो नांगौ बिबांनि अखाफोर हाया बेफोरनि थाखायनो खामग्रा मुवा बेसादफोर बाहायोब्ला जोंनि आबहावाया गाज्रि जानानै थागोन बेनिखायनो जों आबहावाखौ रैखा खालामनो बेफोरबायदि खामग्रा मुवा बेसादखौ बाहायनो नाङा बेफोरबायदि बेसाद मुवाफोरखौ बाहायोब्ला आबहावाया गाज्रि जानानै जों सुबुं माहारिआ खस्थ' मोननो हागौ खस्थ' मोननानै जोंनि जोंनि आबहावाखौहाय जों रैखा लाखिनांगौ जेब्लायबो खामग्रा मुवा बेसादखौ जों बाहायनानै थांनो नाङा एबा बाहायबाय थानो नाङा जों जोंनि आबहावाखौ रैखा खालामनांगौ